हांव ल्हान आस ल्हान आसलो तेन्ना म्हाज्या इश्टा वांगडा क्रिकेट खेळपाक वयतालो शाळेंत पासून हांव पी ई पिरियड क्रिकेट खेळटालो क्रिकेटांत हांव बॅटींग आनी बॉलिंग दोनूय करपाक जाणा क्रिकेट टोर्नामेंटात पासून हांव भाग घेतां म्हाजो विराट कोहळी हो आवडीचो खेळगडी म्हाका ताच्या भशेन बरो आनी व्हड खेळगडी जावपाक जाय खेळ खेळ्ळ्यार जाल्यार जाल्यार आमचे आरोग्य बरी हेल बरी उरता आमची आमची पाचन शक्ती वाडटली आनी दुयेंसां पयस पयस रावतली हॉस्पिटल आनी वखदांचो गरज खूब प्रमाणांत उणो जातलो आरोग्य बरें उरतलें आनी जिवाक खो कसलोच त्रास जावचो ना आमी खूब पिलकी जायती आनी भविश्या येवपी व्हड उपकाराक पळोवपाक श जगतली